अगर आप घूमने की बात करेंगे अगर मैं घूमने के लिए अगर बात करूँ तो आप शहर का ही ले लीजिए शहर में क्या रहता है अभी मैं पहाड़ी इलाक़े में गया घूमने के लिए वहाँ पर क्या रहता है अच्छे अच्छे नज़ारे रहते हैं पूरा मौसम का वहाँ पर संतुलित मौसम रहता है ना ही बारिश ज़्यादा रहता है ना ही ठंडी ज़्यादा रहता है नहीं मतलब एक वसंत वसंत ऋतू टाइप का रहता है ना ही बारिश नहीं मतलब ज़्यादा हवा नहीं कुछ तो शीतल टाइप का टाइप का रहता है वहाँ पर घूमने मैं वहाँ पर जो पहाड़ी पर चढ़ने में वहाँ पर एक्सरसाइज की तरह होता है वहाँ पर घूमने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्मी पसंद करती हैं घूमने के लिए और मेरा अगर पसंदीदा जगह है तो मैं मुंबई में एक लूनावला जगह है वहाँ पर घूमने के लिए मैं गया था लास्ट लास्ट वीक मैं गया था घूमने के लिए वहाँ पर मुझे वहाँ पसंद आया क्योंकि वहाँ पर जाएंगे ना तो वहाँ पर तरह तरह के स्विमिंग का सिस्टम है आप तरह तरह के राइड्स है वो राइड्स पर जाएंगे तो मतलब वन से ले कर मतलब एक से ले कर बच्चों से ले कर पाँच साल के बच्चे से ले कर के अपने मतलब कितना भी एज का रहे वहाँ पर वो वहाँ पर इंजॉय कर सकते क्योंकि कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो इंजॉय करने के लिए जाते हैं वहाँ पर हर एक एवरी मतलब एज का आदमी एंजॉय वहाँ पर कर सकता है तरह तरह के राइड्स है तरह तरह के झूले हैं और वहाँ पर आप जो वहाँ पर आप झूल सकते वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं तो यही पसंदीदा जगह और बात करें गाँव की तो गाँव में क्या होता है आप ज़्यादा खेती अगर खेती के बारे में आप ज़्यादा पसंद करते हैं घूमने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे क्योंकि हम लोग का एक कल्चर ही है वही कृषि प्रधान देश है हमारा तो हम लोगों के लिए खेती बहुत मायने रखता है तो हम लोग ज़्यादा खेत में जंगल में घूमना ऐसे शिकार करना ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि या तो हम लोग यही मिट्टी से जानेंगे और यही मिट्टी में और ज़्यादा पसंद आते हैं देखने के लिए अगर देखने के लिए जाए तो अभी मौसम आगे ठंडी का अगर ठंडी का मौसम में देखेंगे अभी तरह तरह के अभी फसल निकलेंगे जैसे गेहूं हो गया दाल हो गया अभी इसमें आप देखेंगे एक दम पुरी हरियाली की तरह रहेगा अब ये पूरा हरियाली जो है अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है अगर आप हरियाली की तरफ़ देखेंगे तो अपने स्वास्थ्य में और संतुलन में बहुत ज़्यादा फ़र्क़ आता है तो इसके लिए पसंद गाँव और शहर में दोनों में अलग अलग चीज़ है अगर शहर में जा कर के देखेंगे तो आपको घूमने के लिए तो बहुत मिलेगा लेकिन वहाँ पर कल्चर वहाँ का जो पापुलेशन है वहाँ का जो पॉल्यूशन है वहाँ का जो तो वहाँ से कहीं ज़्यादा बेहतर गाँव का है गाँव के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में फ़र्क़ है तो इसके लिए गाँव में ज़्यादा घूमने के लिए पसंद करते हैं क्योंकि गाँव में अगर आप एक दूसरे को अगर कुछ हो भी जाएगा तो अगर घूमने के लिए गए अगर एक दूसरे को कुछ हो भी गया तो गाँव का आदमी अगर दस गाँव आगे पीछे का भी रहेगा तो वो अपने को संभाल लेगा और वो समझेगा कि हाँ ये वहाँ का उस गाँव तो मदद करेगा लेकिन शहर में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं रहता है शहर में अगर आप के बाज़ू वाले को भी कुछ होता है तो वो भी कान बंद कर के निकल जाते हैं आँख बंद कर के निकल जाते हैं अरे जाने दो अपने को क्या मतलब है तो यही सब फ़र्क़ है और घूमने के लिए तो अपना गाँव ही सब से बेटर है